دو ایک دو ہزار بیس چھ تین دو ہزار چار دس چار دو ہزار پانچ آٹھ نو دو ہزار گیارہ دس گیارہ دو ہزار تئیس